जियां मतलब कि दिवाली आई जियां दिवाली आई अस गवै ई हार बी पुआने होन्ने मतलब गुट्टियें दे फुल्ल होइये जियां तां करियै अस गौऽ घर रक्खने होन्ने साढ़े हिंदु धर्म बिच असेंगी गौऽ गै शैल लगदी ऐ ते अस गौऽ गी फुल्का बी दिन्ने मतलब कि गौऽ गी अस मतलब कि वंदने बी हैन अस पैर वंदने अस मत्था टेकने अस मतलब बड़ी गै मतलब कि ते भी केह् होंदा कि जियां अस बच्छु रक्खी ओड़े अस बाड़िया बी अस दांद रक्खी ओड़े अस बाड़ी बी बाही सकने केईं बारी एह् होंदा मतलब कि अस घाऽ बी दिन्ने मतलब कि दूरा दूरा बड्ढी बड्ढियै घाऽ बी दिन्ने गवै ई देई ओड़ेआ बच्छुऐ बी देई ओड़ेआ असें अंदर बी खोल्लने असें अंदर बी बन्नने बाहर बी बन्नने मतलब कि पानी बी पिलाने अस इनें ई पिलाने बच्छुएं बी पिलाने मतलब कि ते दांदें बी मतलब कि जेल्लै दिवाली होंदी लोक केह् करदे मतलब कि दांदें बी हार पुआंदे गुट्टियें फुल्लें दे फ्ही की कि मतलब कि साढ़े हिंदु धर्में च ऐ गै इयै असें ई गौऽ माता असें ई गौऽ माता होंदी ऐ गै शैल लगदी सवेरे उट्ठियै पैह्लें केह् करने होन्ने की के साढ़े हिंदु धर्में च ऐ गै इयै फ्ही केह् करने अस मतलब कि केईं बारी ऐसा होंदा नेईं घाऽ होंदा खोहल्लियै अगड़े लाई ओड़ने चरियै आई जंदे साढ़ी गवां मतलब कि देई ओड़दियां दुद्ध दुद्ध देई ओड़दियां अस लाग्गा बी लाई लैन्ने लाग लाई दी होंदी असें अस मतलब कि गवां अस मतलब कि रक्खी दी ऐ अस गवें दे बड़े किन्ने बड़े जादा अस पैसे बी बट्टी लैन्ने होन्ने दुद्धै दी लागै परा अस पैसे बी दुद्ध देई देइयै अस पैसे लेई लैन्ने ते एह्दा मतलब कि केह् अस जि्यां मतलब कि असें ई मतलब कि एह् जेह्की मेहीं असें गी शैल नेईं लगदियां ते एह् जानवर असेंगी शैल लेईं लगदे असेंगी साढ़े गौऽ गै शैल लगदी इंया गवां मतलब कि स्हेई गल्ल ऐ शैल ते शैल गै गवां स्हेई लगदियां न असेंगी